आब देखिऔ कानूनके एहन बेबस्था यऽ कि जँ कानून कि कोनो कागज पत्तर लै जाइ छी तऽ आब ओतए दौड़ बरहा करू कोर्ट कचहरीके यऽ तऽ कचहरी दौड़ू या ब्लॉकके कऽ जमीनके जे ब्लॉकोसे होइ यऽ तऽ ब्लॉक जाउ ट्रेजरी जाउ आओर ओतए दलाल सभके चक्करमे जाउ आब दलाल सभकेँ खोजू तऽ कठिन तऽ छै बहुत जादे कठिन छै एहि दुआरे कि दलाल जँ ठकि लेलक तऽ घर घुरिके चलि आबू फेर फेर दोबारा एतएसे जाउ फेर ओकरा दुइ बेर चारि बेर चक्कर मारू तऽ ई दलाल तऽ सगरे खै रहल छै दलाल तऽ कतहु ओतए डाइरेक्ट तऽ होइ नहि छै रजिस्ट्रारसे गप या ककरोसे गप तऽ होइ नहि छै डाइरेक्ट एहि दुआरे कानून तऽ इएह यऽ कि एगदम कोनो कागज पत्तर जँ कोनो गड़बड़ी यऽ कोर्ट कचहरीके यऽ ओहो लै जाउ ओतहु दलाल लागल यऽ सगरे दलालेपर काम चलैए दलालसे कतहु वन्चित नहि छी जँ डाइरेक्ट चाहब तऽ कहत नहि ओतऽ गेट नहीं है इन करने के लिए इएहसब भए रहल यऽ बहुत कठिन यऽ ईसब चीज जे छै एखन सुधारमे बहुत देरी यऽ कतहु आब एक एकबेर गेलहुँ पइसा ठकि लेलक फेर दोबारा जाउ फेर दोसरके दिऔ ओहो ठकलक तऽ तेसरके दिऔ बड़ा दिक्कत यऽ आब बिना कोर्ट कचहरीके कएलासे कचहरीमे वएह हाल कोर्टमे वएह हाल यऽ कि जँ आब हुआँके जे केसो फाइनल भए गेल ओकर जँ अहाँ जाएब कागज लै ले ओहोले दरबर मारू ओहो बहुत कठिन यऽ इएहसब चलि रहलि यऽ